पैह्लें मेरे कोल फोन हैन्नी होंदा हा जदूं में निक्की होंदी ही ते हून असें फोन लेआ हा बाह्रमीं च मिगी फोन थ्होआ हा ते मिगी रील बनाना पसंद बी ऐ ते नेईं बी ऐ कदैं कदैं जे टैम लग्गै ते में रीलां बनाई लैन्नी होन्नीं फिरी कदैं कदैं जे टैम लग्गै ते में रीलां बनाई लैन्नी होन्नीं मिगी रील बनाने दा इन्ना शौंक निं ऐ पर फ्ही में खिच्ची लैन्नी होन्नीं क्योंकि रील बनाना इन्ना मुश्किल बी निं ऐ अस बनाई सकने आं पर रीलां बड़ियें चाल्ली दियां होंदियां जि'यां कोई पढ़ाने दे ओह् बनांदा कोई ऐन्ट्रटेनमैंट करने आस्तै बनांदा कोई लोकें गी हसाने आस्तै बनांदा ते बड़ियें चाल्लीं दियां रीलां बनदियां एह् रीलां फोटोएं कोला बक्खरियां ऐं इस करियै होंदियां क्योंकि फोटो च तुस ओह् करी सकनें फोटो सिद्धे खिच्चने जे रीलां बनांनियां होन ते ओह्दे च इमोशन जेह्ड़ियां अपनियां थोहानू गल्लां ऐक्शन सारे करने पौंदे थोहानू दस्सने पौंदे रीलां बनाना जे में इ'यां में पढ़ने गी ठीक आं जे रीलां बनानिया होऐ फिर रीलां बनाने गी इन्ना टैम बी निं लगदा ऐ कदैं कदैं गै रीलां बनान्नी होन्नीं जे मेरा कम्म कुम्म मुक्की जाऽ तांइयैं में रीलां बनान्नी होन्नीं मी रीलां बनाने च शौंक बी निं ऐ इन्ना जे कदैं कदैं मेरा मन करै तां में बनाई लैन्नी होन्नीं ते पिक्चर खिच्चना बी मी पसंद ऐ जादा रीलें कोला जादा मिगी पिक्चर खिच्चना पसंद ऐ मेरी स्हेली मी आखदी ऐ कि तूं रीलां बनाऽ कर पर में नेईं बनान्नी होन्नीं क्योंकि मेरा मन निं करदा रीलां बनाने दा ते रीलां बनाने दा मन निं करदा फिर मिगी कम्म करना जादा पसंद ऐ में घरा दा कम्म जादा करनी ऐं घरा दा कम्म करी लैन्नी होन्नीं जे फिर मिगी घरा दे कम्म तो बेह्ल लग्गै तांइयों मे फोन दिक्खनी होन्नी ऐं फिर फोन दिक्खने कन्नै अजकल्ल इंस्टाग्राम पर बी बड़ियां रीलां आंदियां नै जेह्ड़ियां तुसैं बड़ा कुछ सिक्खने होन्नें इंस्टाग्राम दी रीलें दा स्हेई उपयोग बी करी सकनें ते गल्त बी ऐ पर असें सानूं स्हेई स्हेई फैदा चुक्कने चाहिदा रीलें दा ते इस करियै सानूं रील सोची समझियै गै बनानी चाहिदी तां कि सानूं कोई नुक्सान निं होऐ अजकल्ल इंस्टाग्राम पर बड़ा कुछ चले दा ऐ ते रीलां बनाना इन्ना मुश्कल कम्म बी निं ऐ अस बनाई सकने आं पर जे कुसै कुसै दा चाऽ होंदा जे ओह् बनाना चाहै तां ते पिक्चर खिच्चना जादा पसंद ऐ रीलें कोला क्योंकि पिक्चर च सिद्धियां खिच्ची सकने आं पर रीलें च सानूं बड़ा कुछ बोलना पौंदा ऐ ते मेरी स्हेली ऐ जेह्ड़ी ओह् बड़ी रीलां बनांदी ऐ दिन च इक दो रील बनाई लैंदी ऐ ते उस्सी पसंद ऐ रील बनाना ओह् जेह्ड़े अपने हाव भाव ऐ रील च व्यक्त करदी ऐ उस्सी रील बनाना बड़ा पसंद ऐ उस्सी पिक्चर खिच्चना बी बड़ा पसंद ऐ ते इद्धर पिकनिक गेदे हे मानसर च उस्सी उद्धर बी बड़ा शौंक हा सानूं बार बार आखा दी ही कि रील बनाओ पिक्चर बनाओ सानूं मिगी फोटो खिच्चने गी बी इ'यां थोह्ड़ा इ'यां पौंदा पर फिर बी तां फिर उस दियां रीलां बनाऽ दे हे रील बनाने दा बड़ा शौंक ऐ उस्सी रीलां बनाने गी मजा आंदा ऐ ते अस बी रीलां बनाऽ दे हे अस पिकनिक उद्धर मानसर गेदे हे उद्धर बड़ा स्हेई वियू हा ते उद्धर इ'यां रीलां बनाऽ दे हे फोटो खिच्चा दे हे फिर अस बापस बी आए उद्धर बड़े स्हेई स्हेई प्हाड़ हे उं'दी बी असें रीलां बनाइयां पिक्चर खिच्ची फोटो खिच्चियां उं'दियां बी ते सानूं मजा आया